नमस्ते मेरा नांऽ पल्लवी खजूरिया ऐ ते में कटरे दी रियासी दी रौह्नें आह्ली आं अते अ'ऊं तुसेंई अज्ज सनान्नी आं कि जेह्का चाऽ हा सारे हिंदोस्तान ई ते एह् ऐ जेह्ड़ी बड़ी पसंद ऐ ते केईं मतलब लोग केईं केईं लोग ऐसे होंदे मि चाह् पसंद चार चार बारी चा पी ओड़ी दी अते चाह् लोकें ई केईं लोक होंदे जिनेंई चा बनाना शैल तरीके दी नेईं औंदी अते अ'ऊं तुसेंई सनान्नी आं की चाह् कि'यां बनांदे अते चाह् बनाने आस्तै पैह्ले असें पानी लैना पैह्ले असें फ्राईपैन लैना फ्राईपैन च पाना पानी पाना कोई इक दो कप इक कप पाना पानी पाइयै ते उसी शैल करियै गड़काइयै बुआल कराना बुआलना उसी प्ही असें पानी च असें पत्ती सु'ट्टनी ते पत्ती सु'ट्टियै पत्ती सु''ट्टियै शैल करियै गड़काइयै गुड़काुइयै उसी जेल्लै धोह्ड़ा ओह्दा रंग नेईं निकलेआ ओल्ले धोड़ी उसी गड़काना अते जेल्लै अस उसी गड़कागे ओह् गड़की जाह्ग प्ही असें ओह्दे च दुद्ध सु'ट्टना अबो दुद्ध गोका अस दुद्ध जेह्का सु'ट्टनें न दुद्ध प्योर डंगर प्योर गवै दा दुद्ध होंदा ते अस ओह् सु''ट्टनें आं ते ओह् सु'ट्टियै ते साढ़ा दुद्ध सु'ट्टियै बी अस उ'नें ई खंड सु'ट्टनें आं खंड पाइयै ते भी अस लाचियां काले काले मर्च अदे सब किश जे किश चाही मसाला होंदा चाही आह्ला ते ओह् पाइयै ते अदरक अदरुक पाइयै ते प्ही अस उसी शैल करियै गड़काइयै ते जेल्ले धोड़ी ओह्दा सुआद नेईं रंग नेईं निकली जा गड़की निं जा शैल करियै ओल्ले धोड़ी अस उसी गड़काने आं ते जेल्लै अस उसी जेल्लै ओह् गड़कदी ऐ प्ही अस प्ही जेल्लै गड़कदी ऐ ओह् प्ही अस कप लेइयै ते उसी पुनी पुनी मारने आह्ली पूनी होंदी ओह्दे च अस उसी चाही पत्ती अलग होई जंदी चा अलग होई जंदी पत्ती अलग आई जंदी अस उसी छानियै साढ़ी चा निकली जंदी चाह् जेल्लै तयार होई जंदी प्ही अस उसी पीन्ने आं मिकी ते चाह् ते चाह् बड़ी पसंद ऐ बाकी लोकें बाकी लोकें ई बी होंदी होंदी मिगी अ'ऊं चाह् इन्नी पीन्नी आं लोकें लोकें दा पता निं मिकी चाह् बड़ी पसंद ऐ अ'ऊं चाह् बड़ी पीन्नी बड़ी गै जादा पीन्नी होन्नी आं चाह्